हाँ हम यह बोल रहे हैं जो हम तो गाँव के आदमी हैं और हमको पता नहीं जो जहाँ कौन कौन सब मिलता है हमको तो योजना के बारे में पता नहीं है हमारे तो घर भी नहीं है और ख़ास करके इंद्रा आवास भी नहीं मिला हे

जी नहीं हमको नहीं मिलता है तो उसके बारे में तोड़ा बताएँ ओह ओह आ रासन कार्ड के लिए कैसे करना पड़ेगा मेम

अच्छा जी वहीं से तो हमरा नहीं मिलै छै आच्छा हमरा खन अपने से आग्रह छै जे कंटा खास कैर क इन्द्रा आवास के बारे में विशेष रुप से अभी तक नहीं मिल ला हमारा

ओह हँ नहीं उ तब तो ओ तो ब्लॉक नहीं देबै

फिर वह जी ओ मिल जेतै ना हमारा इतना प प्रक्रिया कर परतै अच्छा

ओह जी मुखिया जी कह कहे परतै

ठीक छै